ہیلو بھائی مچلھی والے بات كر رہے ہو آپ كچھ مچھلیاں چاہیے تھیں مجھے بھائی وہ ریہو مچلھی ہوں گی آپ پہ اُس کی ریٹ كیا ہے ایک اور بھی مچھلیاں چاہیے تھیں كچھ كم كر لیتے كیوں كہ اور بھی چاہیے نا مجھے اوكے ہاں بیس والے ایک چاہیے ایک كیلو ریہو ایک كیلو چاہیے اور پاؤنس ہے آپ پہ یہ كیا بھاؤ اچھا ٹھیک ہے اور سر مجھے چاہیے تھے ایک كریپ كریپس ہیں سر دیكھ لیتے آپ ہاں یہ بھی چلے گی اوكے سر وہ ڈیلیور نہیں ڈیلیور نہیں كروا سكتے آپ اوكے